अॼु मां तव्हां ॿुधाईंदो चाहिया की मुंहिंजो अॼु बिगर चैलंज हिकु ई हुयो की पढ़ाई पढ़ाई हिकु अहिड़ो जरियो आहे की माण्हू अगरि पढाई करे त जाम अॻियां वधी सघंदो आहे केरू त डॉक्टर्स इंजीनियर्स ठही सघंदा आहिनि पर मुंहिजे लाइ मूंखे घरु वारा चवंदा हुया पुटु पढ़ाई कर पढ़ाई कर पर म मुंहिंजे पढ़ाई में मन ई न लॻंदो हुयो सफ़ा बि पर मुंहिंजे घरु वारा चवंदा हुया पुटु पढ़ाई कंदे त अॻियां वधी सघंदे पर मुंहिंजी मम्मी त मूंखे सॼो सॼो ॾींहुं पढ़ाई कराईंदी हुई की पुटु पढ़ंदे त अॻियां वधी सघंदे मुंहिंजी जेकी क्लास जी टीचर हूंदी हुई हूअ बि चवंदी हुई पुटु पढ़ाई कर पढ़ाई कर पर मुंहिंजे सॼे मां जंहिंमहिल बि पढ़ाई करणु वेहिंदो हुयमि पर मुंहिंजे दीमाग़ु में न वेहंदी हुई मूंखे अलॻि अलॻि ख्याल ईंदा हुया पर मुंहिंजे अॼु भले मां थोरो पढ़ी पढ़ी पढ़ी पढ़ी मां टी वाए बी कॉम पास कयो ऐं अॼु मूंखे सुठे मां हिकु आहुदे ते पोहतो आहियां ऐं सुठी जॉब ते लॻी वियो आहियां ऐं अॼु अगरि मां पढ़ाई न कयां हा त पोइ अलाए मां त मूंखे मज़दूरी करिणी पए हा पर पढ़ाई हिकु सुठो ज़रियो आहे